हा मां केतिरा ई धार्मिक ग्रंथ पढ़िया आहिनि जीअं शिव पुराण ऐं त विष्णु पुराण भाॻवत पुराण इहे टे त मुंहिंजे जीवन जा सफल में सफलु ग्रंथ आहिनि गीता त मां रोज़ु पढ़ंदी आहियां सुखमनी पढ़ंदी आहियां ऐं जपुजी साहब जी पढ़ंदी आहियां उन खां सवाइ सारुक्ता मिली आहे हिकिड़ी उहा पढ़ंदी आहियां सभिनी ग्रंथनि में मूंखे हिकिड़ो ई सारु ॾिसण में आयो आहे उहो इहो त कंहिं सां बि बुरो बर्ताव न कजे फिर ही तव्हांखे उहो न त बुरो बर्ताव किथे न किथे तव्हांजे साम्हूं ईंदो इन करे कंहिं सां बुरो न हलो कंहिं सां बुरो न ॻाल्हायो कंहिंखे बुरा वचन न चओ ॿी ॻाल्हि पंहिंजो कर्म कयो ॿी हिकिड़ी ॻाल्हि मूंखे सम्झ में इहा आई आहे मूंखे जीवन में त को बि कुझु बि करे उन जो तव्हांखे पंहिंजे जीवन में असरु न करे आणणु खपे हर कंहिं ॻाल्हि में इएं चओ जेको थियो आहे सो थियो आहे मूंखे छाहे मेरा की माना मुंहिंजो छाहे वञी जेको जेको करे उन जो अगरि असां पंहिंजी जीवन में इहो सिद्धांत रखी हलंदासीं त अॻिते वधंदासीं अगरि असां श्लोक खे पढ़ूं ऐं उन्हनि ते असां अमलु न कयूं सिर्फ़ु इलमु पराइण सां कुझु कोन थींदो आहे अमल में ॻाल्हियूं आणिजे कर्म कयो फल जी इछा न कयो पंहिंजो कर्म सुठो थींदो त पाण ई सुठा सुठा असांखे उन जा वीचार ईंदा ऐं असां पंहिंजो जीवन सफलु बणाईंदासीं मुंहिंजे जीवन में इन्हनि ॻाल्हियुनि जो ॾाढो प्रभाव पयो आहे मां त हर कंहिं ॻाल्हि में चवंदी आहियां मुंहिंजो छा वञे जो मां इन ते ऐं हिन जे लाइ हीअं चवां हिन करे हिकु पंहिंजे जीवन में सिद्धांत न छॾणु खपे त मुंहिंजो छा वञे